हेल्ल' हेल्ल' अ आब' नों आसामनिमोन नामाथाय आं बेंगलनिफ्राय बुंहरदों दे औ आं माने दा आसामाव गयफ्रा माबायदि जायो गय गायोना आसामाव आट्चा अ गयआ माबायदि माबायदि गायो मा रोखोम गायो गयखौलाय आट्चा अ अ ओमफ्राय फिथाइफ्रा फानोबा बेसेथो मोनो गयफ्रालाय बेसे थाङो आट्चा ओरैहाय बेंगलफ्राव गायफैबा लाब जागोन ना जाया आसामनिफ्राय लाबोबालाय फुलिफोरखौ लाबोनानै गायफैबा जोंनियावबा थांगोन ना थाङाथाय गायफेराखैब्रा बेंगलाव ओंखायनो सोंहरनायदोंमोन आं एसे मोजां मालाबा मोजां रायज्लायनानै खिथा हरलै आब' एसे गायफैनायनो हा नोंसोरनाव लायबालाय फुलिफोरखौ मोनगोन ना मोना जाखो आट्चा अ उनावहाय माने थांबाय बायनाय जाबा नोंनाव कन्टेक्ट खालामगोनलां आब' ओमफ्राय गयखौ बिदिनो एसे बुरजा लाबोनोसै गायनायनि एसे माने आंबो गायनायनो नंदों थ' ओमफ्राय बेसेसो लायो ओरैनो फुलियावलाय हाब फनसास थाखा लाथारोना आट्चा नोंसोरनिफ्राय जोंनिसिम लायबालाय बेसेथो खरसा थांगोन गारिफ्रालाय औ आट्चा आट्चा दे लायनाय जाबा आब'नाव कन्टेक्ट खालामगोन आं दे आब' दे नोंनावनो उनाव फ'न बुफिनगोन आं दे आट्चा आट्चा दे बिदिबा दे दोनथ'दिनि दे